जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित और मतलब और संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग से न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र हरी खाद कम्पोट कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है तीन वर्ष की रुपांतरण अवधि पूर्ण करनी होगी रुपांतरण अवधि प्रत्येक अवधी खेत एवं वहाँ के वातावरण के अनुसार कम व अधिक करना जैविक प्रमाणीकरण संस्था ही करेगी जैविक खेती उर्वरातक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे किसी भी सिंथेटिक फॉम इनपुट के उपयोग के बिना बल्कि हरी खाद काम्पोस्ट खाद फसल चक्र अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे पारम्परिक इनपुट के प्रयोग के बिना फसलों की खेती और जानवरों के पालन पोषण की एक प्रथा है कीट कीटों को खत्म करने और बीमारियों का प्रबंध करने के लिए भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम दो हजार एक दो हजार दो में जैविक खेती का आंदोलन चलालक चलाकर प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड के ए के एक गाँव में जैविक खेती प्रारम्भ की गई और इन गाँवों को जैविक गाँव का नाम दिया गया